हमर पूर्णिया जिला जे छै यहाँपर जे छै अहाँके माँ पूरणदेवी मन्दिर छै आओर माँ पूरणदेवी मन्दिरमे जे छै बहुत ही परम्परा

नियमके जे साथ छै ओ पूजा करल जाइ छै आओर परम्परागति भऽ गेलै संस्कृति तौर तरीका जे छै ओ जे छै आओर हमर जे भऽ गेल अपन सभक जे छै माँ पूरणदेवी मन्दिर जे छै ई जे छै जानल जाइ छै आओर ई बहुत ही पावन धरती छै यहाँपर जे छै अहासबके सूर्य उदयके समय जे छै यहाँपर पूजा पाठ करल जाइ छै शङ्ख जे छै से ओ बजाएल जाइ छै अहाँ सभके जे छै फूल पत्ती भऽ गेलै धुमन भऽ गेलै आओर यहाँ जे छै बहुत ही संस्कृति आओर परम्परागत तरिकासँ जे छै अहाँसबके जे छै यहाँपर जे देखबै जे छै पूजा होइ छै पाठ होइ छै यहाँ बहुत सारा जे छै आओर पूजा जे छै होइ छै आओर बहुत ही अलग अलग समुदायके आदमी भऽ गेलै ओ अहाँके जे छै पूरणदेवी माँ पूरणदेवी मन्दिरमे जे छै अहाँ सभके मिल जेतौ